جی ہاں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے محبت آگ جیسی جس کی مصنفہ دعا مرزا ہے جوکہ ایک پاکستانی مصنفہ ہے یہ کتاب کہانیوں پر مشتمل ہے اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی گئی ہیں بہت مزے دار ہے اس میں ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں جس سے پڑھ کر بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور بہت زیادہ متاثر بھی کرتا ہے اور بہت ہنسی بھی آتی ہے اس میں ایک کہانی ہے دھوبن نام سے جس کو پڑھ کر مجھے بہت مزہ آیا اور اس کہانی میں اور اس کہانی نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور ہنسایا بھی تو یہ کتاب تھی جس کو میں پڑھ کر بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ ہنسایا اور مزہ آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا اور مجھے بہت مزہ آیا اور اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ ہنسایا